जी हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक हैण्ड पर्स खरीदा था जो कि दिखने में बहुत सुंदर था और वह बड़ा ही कमाल का था उसमें कई सारे ब्लॉक्स बने थे जिससे मैं अपनी सारी इंपोर्टेंट चीज़ें उसमें कैरी कर सकूँ और तो और इसके अलावा वह मुझे बहुत सस्ते दाम में मिला और उसका जो फैब्रिक था वो भी बहुत अच्छा था जिसके कारण वह अच्छे से चल रहा है और बिल्कुल भी खराब नहीं है इसलिए मुझे यह बहुत पसंद आया